जीअं त अलॻि अलॻि ॾींहुं मनाया वेंदा आहिनि पर उन में सभ खां प्रमुख आहे साईं झूलेलाल जो जनम ॾींहुं चेटीचंड चेटीचंड अचण खां ॾह ॾींहुं अॻु असां सभई सिंधी मिली करे ऐं सिंधी समाज सां सभई माण्हू मिली करे अलॻि अलॻि स्थान ते अलॻि अलॻि कार्यक्रम कंदा आहिनि जीअं जवारा मंच ते आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में आदर्श नगर में आज़ाद पार्क में साईं झूलेलाल जी पूजा उपासना कई वेंदी आहे ऐं नृत्य सां साई झूलेलाल खे प्रसन्न कयो वेंदो आहे